جی ہاں میری پسندیدہ اردو زبان کی کتاب سیریز میں سے ایک علی عمران سیریز ہے جو ابنِ صفی نے لکھا ہے میں اس سیریز سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں اور اس کے چند اہم اسباب یہ ہیں علی عمران کی کہانیاں جاسوسی اور جرم پر مبنی ہیں جو قاری کو آغاز سے لے کر اخیر تک باندھے رکھتی ہے ہر کہانی میں ایک نیا اور پیچیدہ معمہ ہوتا ہے جسے حل کرنے کا عمل بہت ہی دلکش ہوتا ہے علی عمران کا کردار بہت ہی منفرد اور دلچسپ ہے اس کی ظاہری لاپرواہی اور اندرونی ذہانت کا امتزاج قاری کو متحیر کر دیتا ہے اس کے ساتھ دیگر کردار جیسے صفدر جولیا اور سلیمان بھی کہانیوں کو رنگین بناتے ہیں علی عمران کی بات چیت اور رویے میں ایک مزاحیہ عنصر ہے جو کہانیوں کو مزید پرلطف بنا دیتا ہے اس کی چالاکیاں اور ہنسی مذاق کی باتیں قاری کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہیں ہر کہانی کا پلاٹ پیچیدہ اور غیرمتوقع ہوتا ہے جو قاری کو ہمیشہ محو محو کرکھتا ہے ابنِ صفی کے لکھنے کی مہارت اور پلاٹ کی تشکیل کی صلاحیت قابلِ تعریف ہے ابنِ صفی کی زبان اور اندازِ بیان بہت ہی خوبصورت اور منفرد ہے جو اردو ادب کی ایک عمدہ مثال ہے ان کی تحریر میں زبان کی چاشنی اور محاورات کا استعمال بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے میں نے علی عمران سیریز کی کئی کتابیں متعدد بار پڑھی ہیں خاص طور پر جب بھی مجھے تفریح اور ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے ہر بار ان کتابوں کو پڑھنے کا تجربہ نیا اور خوشگوار ہوتا ہے ان کتابوں نے نہ صرف مجھے محفوظ کیا بلکہ میرے اردو ادب کے ذوق بھی بہتر بنایا ہے